زیادہ تر لوگ مارشل آرٹس کی شروعات ایک شوق فٹنس یا اپنی حفاظت کے لیے کرتے ہیں کچھ مشہور مارشل آرٹس کی قسمیں اس پرکار ہے کراٹے جاپان سے آیا ہے اس میں پنچیز کیکس اور بلاکس ہوتے ہیں کئی لوگ بچپن سے ہی کراٹے کی ٹرینگ شروع کر دیتے ہیں تائیکوانڈو یہ کوریا کا مارشل آرٹس ہے جس میں زیادہ فوکس ہائی ککس اور اسپیڈ پر ہوتا ہے زوڈو اس میں اپوننٹ کو گرانے اور پکڑنے کے طریقے ہوتے ہیں زوڈو ایک اولمپک اسپورٹ بھی ہے کنگفو چائنا کا مارشل آرٹ ہے اس کے بہت سارے اسٹائلس ہوتے ہیں جسے شاولین کنگفو بھی کہا جاتا ہے باکسنگ صرف پنچیز کا استعمال ہوتا ہے بہت لوگ فٹنیس اور کمپٹیشن کے لیے بھی باکسنگ سیکھتے ہیں موئے تھھائی تھائیلینڈ تھائیلینڈ کا مارشل آرٹس ہے جس میں ایلبوز نیز پنچیز اور ککس کا استعمال ہوتا ہے برازیلین جیو جتسو اس میں گراؤنڈ فائٹنگ اور سبمیشن ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں